आङो दिनै उबेरनि सारबिसखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आङो दिनै मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय हरसिम अफिसयाव हर थौजासे खामा़नि मावनांनाय जादोंमोन बे जाहोनाव आङो फैफिननायाव लकेलाव जेबो गारि मोननाय जायाखैमोन बेनिखायनो आं उबारखौ बुक खालामनांगौ जादों आङो बुक खालामनायनि उनाव ड्राइबारखौ मोननानै आङो न'आवहाय मोजांयै मोजां थांनो हानाय जादों ड्राइभारया मोजांथारमोन बियो आंजों सनमानै रायलायदों आरो आंखौ मोजांयै मोजां दोनहैदों हराव दरसि दरला बाबो आङो जेबो गिनाय मोनाखै आङो आरामै न'यावहाय ड्राइभारा आंखौ न'सिम दोनहैदों